चले दादले चडशे आंगणांतले खेळ खेळटात म्हणल्यारच क्रिकेट फुटबॉल लंगडी कबडी इत्यादी खेळ दादले भुरगे खेळटात ल्हान भुरगे दादले आसात ते ट्रक पोकलीन गाडी हे घेवन खेळटात चली भुरगें ल्हान भुरगीं आयदनां बार्बी डॉल पेटे मांजरां हांच्या कडेन चली भुरग्यांक चड लगाव आसता चलयांचे खेळ खेळप म्हणजे भेंड्यांनी नांवांनी गाण्यांनी रिंगानी इत्यादी खेळ बायलां खेळटात